भारतीय वैज्ञानीक म्हणल्यार भारताचे वैज्ञानीक विक्रम साराबाई हो एक भारतीय वैज्ञानीक ताज्या नांवान एक स्पेस सेंटर सुद्दा आसा तें श्रीहरीकोटा ह्या जाग्यार आसा आनी तो एक स्पेस सायनटिस्ट आशिल्लो सी वीही रमन हो एक भौतीक शास्त्रज्ञ आसलो मागीर होमी जहांगीर बाबा हें परमाणू वैज्ञानीक जावन गेले रघुनाथ माशेलकर हो एक गोंयचो वैज्ञानीक जावन आसा अब्दूल कलाम हांकां मिसायल मॅन ऑफ इंडिया अशें अश्या नांवान उल्लेख दिता तशेंच मॅथमेटिशियन्स जे जावन गेले ते तातूंतलो एकटो श्रीनिवास रामानुजन आर्यभट्टा ब्रह्म गुप्ता भास्कराटू शकुंतला देवी अशें आनी खुबशे आसा